मेरे अंदर दौड़ने का शौक बचपन से ही था जब मैंने टी वी या मोबाईल में किसी भी मैराथन को जब देखता था तो ऐसा लगता था कि मैं इनके जैसा बनूँ और अपने जीवन में कुछ ऐसा करूँ जब मैं मैं बड़े भैया मेरे बड़े भैया आर्मी की तैयारी करते थे तो बचपन में उनके साथ मैं दौड़ने जाता था और बहुत दौड़ता था मैं भैया के साथ दौड़ने के लिए मेरे बड़े भैया मुझे दौड़ने के लिए प्रेरित करते थे और उन उनके साथ मैं रो रोजाना दौड़ने के लिए जाता था और मुझे जब से दौड़ने का शौक चढ़ गया था मैं रोज दौड़ने के लिए जाता था इसी प्रकार जब मैंने पहली बार एक मैराथन में भाग लिया तो मैं पहले नम्बर पर आया और पहला ईनाम लिया जो कि दस हज़ार रूपए का था और एक मेडल भी मैंने प्राप्त किया और हर वर्ष दौड़ने के लिए मैराथन में जाता हूँ और विजय होकर आता हूँ